مئو ضلع میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہترین ہے یہاں پر ہر بیماری کے علاج کے لئے تجربہ کار ڈاکٹر موجود ہیں جو مریضوں کا بہترین معائنہ کر کے ان کا علاج کرتے ہیں مئو ضلع میں اسپتالوں اور دواخانوں میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور کوئی حادثہ ہونے پر فوراً ایمبولینس مہیا ہو جاتی ہے جس سے بہت سے لوگ پیرالائز ہونے یا وقت سے پہلے مرنے سے بچ جاتے ہیں